बिहारमे धार्मिक आदमी बहुत छथि जाहिमे कि एकटा अखन प्रचलित भेल छथि शम्भु बाबा कसरौर धाम अहि बिहारमे ओतय अगर शम्भु बाबा लगमे जँ ओ पुजारी छथि ओ आर कोनो एहन बात नहि छै ओ हुनका लगमे जँ कोनो अहाँकेँ दिक्कत अहि परिश्रम अहि कोनो अहि अहाँ हुनका लग अहाँ अपन देखबियौन जे हमरा बाबा ई दिक्कत अहि ओ बोलचालके भाषासँ ओ अहाँकेँ समाधान कऽ देताह बहुत नीक छनि आ भिड़ो खुब जुटै छै आ स्थलो बहुत सुन्दर छै एकटा छथि अखन जनकजी जनकजी ओ भागवत कहै छथिन ओहि भागवतमे एहन एहन शब्द सभ जे कहै छथिन ओ लिखल हेतै लिखल हेतै लेकिन अपन एथियो से कहि रहल छथिन जे सभ हमसभ आइ तक कहियो सोचियो बाबा परदादा सभसँ सुनने नहि छलहुँ हँ भागवतसँ एतेक नीक सिखबै छथिन ओ जे अहाँ भागवत सुनू अहाँकेँ तऽ सदगति भेटबे करत अहाँकेँ इक्कीस पीढ़ी तककेँ सदगति भेट जायत अहाँकेँ जे जिनकर देहान्त भऽ गेल छै हुनका सदगति भेट जाएत ओ आब एकदम गारण्टी लऽ कऽ कहै छथिन ओ गुप्तेश्वर पाण्डेय छथिन गुप्तेश्वर पांडेय सेहो छथिन वएह ओ भागवत कहै छथिन भीड़ जमैया लाखोकेँ संख्यामे भीड़ जमैछै